एक बाइकर के रूप में मैं सबसे पहले अपने आप को देख लेता हूँ कि मैं कुछ परेशानी में तो हूँ नहीं मैं अपने आपको पहले ये देखता हूँ कि मेरे पास सैफ्टी है या नहीं मैं जूता पहन लेता हूँ फ़ुल पैंट पहन लेता हूँ फ़ुल सर्ट पहनता हूँ और हैलमेट ज़रूर पहनता हूँ क्योंकि हैलमेट हमारा सुरक्षा है और हैलमेट सबसे ज़रूरी चीज़ है हैलमेट रहने से बहुत सारे समस्याओं का सामना कर हो जाता है जैसे कि अगर हम बाइक चलाते हैं और किसी वजह से गड्ढों में या लैंडस्लाइंड एरिया में ऊबड़ खाबड़ रास्ते में किसी बड़े प्रकार की समस्या ना हो अगर बाइ चांस हम गिरते हैं तो कहीं सर में चोट लग जाए इससे अच्छा है कि हम हैलमेट पहनके रखें हैलमेट पहनने से अगर ठंड की मौसम है तो हैलमेट पहनने से ठंड नहीं लगती है सर में हैलमेट हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा है बाइक चलाने वालों के लिए और हैलमेट पहनने से सारा सुरक्षा कंप्लीट होती है खराब यातायात मौसम में भी हैलमेट की आवश्यकता होती है कहीं हम जा रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा खराब है तो उस वक़्त हमें याद आती है कि मैं हैलमेट नहीं पहना हूँ तो उस समय मुसीबत आते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं और हैलमेट रखने से मुझे ये पता चलता है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच रहे हैं हैलमेट हमारे जीवन का आधार है और हैलमेट उसके जीवन का आधार का है जो बाइक चलाते हैं जिससे महसूस होता कि हैलमेट पहनने से क्या होता है